हमर जिला मिथिलाके धरती अछि खास कएके हमर जिलामे महादेवक पूजा विशेष महत्व राखैत अछि जेनाकि हमरा अपन गाँव लए लिअऽ तऽ तिल्हेश्वर स्थान अछि जेनाकि हम सब जाइ छिऐ सौराष्ट्रे सोमनाथन सोमनाथनसँ लए कऽ बारहों देवके नाम लए कऽ तिल्हेश्वर कऽ सम्मिलित करैछी तऽ एकर हमरा सबके विशेष हमरा सबके मिलैए परिणाम कि देखए लए कि हम बाबा तिल्हेश्वर कऽ पूजा कए कऽ हमरासँ कतेक फलदायी होइ छै हमरा सबकेँ दुर्गा पूजा सेहो होइ छै चारो तरफसँ देवभूमि कहल तऽ जाइ छथि लेकिन हमर गाँवमे जे छै से सारा देवी देवताके पूजा होइ छै तिल्हेश्वर स्थानमे बाँया साइडमे अष्टभुजा मइयाके मूर्ति अछि गणेशक पूजा भैरव बाबाके पूजा बजरङ्ग बलीके पूजा मतलब सारे देवी देवता देवताके पूजा होइत हमरा गाँवमे होइ छै हमरा गॉंवसँ डेढ़ किलोमीटर दूर बाबाजीके कुटी छै ओहिमे बाबा हुनकर जे छै से मान्यताप्राप्त सरकार द्वारा भए गेलेै हँ तऽ हमर गाँव हमर जिला विशेष रूपसँ भगवानके पूजाके लेल प्रसिद्धि प्राप्त केने छै कृष्ण जन्माष्टमी हमरा गाँवसँ तीन किलोमीटर दूर करणपुर गाँवमे सेहो होइत अछि दुर्गा पूजा हमरा गाँवमे विशेष रूपमे मनाओल जाइत अछि जेहिमे कि भगवान मैयाके नौओ रूपके पूजा होइत अछि आ बहुत धुमधामसँ मेला लागैत अछि तऽ अहि दुआरे महादेवके धरती कहल जाइ छै सुपौल जिला बरवारी बरवारी गाँवमे महादेवके जे छै से मुर्ति अछि कपिलेश्वर नाथ जे अङ्कुरित महादेव छै पाँच अङ्कुरित महादेवमे तिलहेश्वर कपिलेश्वर राजेश्वर कुशेश्वर सिहेश्वर जेकि हमरा जिलासँ मे तीनटा तऽ हमर जिलेमे अछि आ दू टा हमरा जिलासंँ बाहर अछि तऽ तहि दुआरे हमरा सबके महादेवके भूमि कहल जा सकैत अछि हमरा गाँवसँ बाबाजीके कुटी डेढ़ किलोमीटर दूर परसरमा गाँवमे अछि ओहि गाममे बाबाजीके कुटी एते सुन्दर भव्य रूपसँ बनाएल गेल अछि कि जँ देखैत देखैत मंत्र मंत्रमुग्ध भए जाइ छै बाबाजीके कुटी बाबा कोनो भगवान तऽ नहि रहथिन लेकिन भगवानसँ कनियोटा कम नहि छथि भगवानके रूपमे हमरा सबके आबि कऽ मतलब मिथिलाके आबि कऽ बाबा अपन कदम चरण राखि कऽ हमरा सबके भाव विभोर कए देलखिन हँ आओर हुनकर प्रसादेसँ हमर इलाकामे हुनकर पूजा पाठ करैत कोनो दिक्कत नहि आबए छै हमरा सबके